ہندوستان کے اندر بہت ساری تصاویر ہیں جن کو میں یہاں کے لوگوں کو دکھانا چاہوں گا اگر مجھے موقع ملے تو کیونکہ ان تصاویر کے ذریعے سے میں ان لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو لوگ اس تصویر سے محروم ہیں یا اس تصویر سے ناواقف ہیں کیونکہ تصویر کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر ثقافت کی تصویر ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری تہذیب ہماری روایت اور اس کی تاریخی بنیاد اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی تصاویر میں کھیچنا پسند کرتا کرتا ہوں اور ان کی تصویریں میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ ہماری تاریخ کیا ہے ہماری ثقافت کیا ہے ہماری تہذیب کیا ہے تاکہ لوگوں کو ہماری تہذیب اور ثقافت کے بارے میں پتہ چلے اور یہ ثقافت کتنی قدیم ہے اور اس سے ہمارا کیا تعلق ہے یہ ساری چیزیں ہم تمام لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسی سے ہماری ترقی اور ہماری تہذیب کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور ہم لوگوں کو ان ساری چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کا تاکہ ہم لوگ اپنے قدیم اور تہذیب کے بارے میں جان سکیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں